जेह्ड़े साम्बा दे लोग न ओह् अपनी जेल्लै अपने मतलब की जेह्ड़े बी देवी देवतै गी मनदे न ओह् जियां हिंदु जेह्ड़े न बड़े जादा मशहूर उत्थें मंदर न उत्थें जाइयै अपनियां करदे न पूजा पाठ करदे न और इक मेला बी उत्थें लगदा ऐ साम्बा डिस्ट्रिक्ट च बड़ा बड्डा जित्थुआं पाकिस्तान थमां वी लोग आइयै अपने धर्म गी उत्थें ओह्दा प्रचार करदे न ते पूजा पाठ करदे न और पर्व मनांदे न ते जेह्ड़े मुसलमान लोग न ओह् उनेंगी गी अपने हर धर्म गी मनने ताहीं ते अपने पूजा पाठ करने ताहीं अपने जेह्ड़े बड़ी बक्खरे बक्खरे ओह् बनाये दे न मस्जिद बनाये दे न ते ओह् साम्बा च बड़े गै जादै मस्जिद हैन जित्थें एह् लोग जाइयै ईद पर ते अपने अलग अलग जेह्ड़े दिन होंदे न मन्ने जाने आह्ले उत्थें मस्जिद च जाइयै एह् अपना अपना अल्ला ताला गी याद करदे न ते होर जेह्ड़े गुरूदोआरे होर गिरजाघर बगैरा न ओह् ओह्बी साढ़े साम्बा च हैन जित्थें हर इक जेह्ड़ा धर्म ऐ इत्थें दा लोग जाइयै अपने देवी देवतें गी मनदे न